आं डॉक्टर बोल्ला दे अ डॉक्टर जी बुखार होई गेदा ते फर्क निं पवा दा दोआई खानै कन्नै सारे सिर ते होआ दी जेह्दी जादै ई

तुंदे कोल आई कॉल करियै ठीक ऐ डॉक्टर जी दोआई लेई लैगी